जी हाँ मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है और मैंने आज तक सैकड़ों फ़िल्में देखी हैं पर सारी ही फ़िल्मों में एक फ़िल्म है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वह फ़िल्म है थ्री ईडियट्स थ्री ईडियट्स का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह मुझे कई तरह से प्रेरित करती रही है राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में मनोरंजन की सीमाओं को पार कर पार किया है और यह फ़िल्म मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एक पहलू है जो मुझे प्रेरित करता है वह है फ़िल्म में किसी के ज़ुनून को आगे बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया गया हैं इस फ़िल्म में यह फ़िल्म मुझे यह सिखाती है की सच्ची सफलता सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने या पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलने में ही नहीं बल्कि मेरे अपनी सपनों और रुचियों का पालन करने में है